नमस्ते हाँ कौन बोल रही हैं आप हाँ आपको क्या दिक्कत है आपको क्या दिक्कत है

तो क्या आपके पैरों में सूजन भी है सूजन कहाँ कहाँ है और पैर के पंजे में भी है अच्छा तो मतलब सुबह रात में जब आप सोती हैं तो सुबह उठ नहीं पाती हैं पैरों से और आपको उठने में और बैठने में दिक्कत होती है अच्छा मैं तो बनारस में बैठती हूँ मैं सुबह आठ बजे से दस बजे तक बैठती हूँ और शाम को चार बजे से लेके छः बजे तक बैठती हूँ हमारी फ़ीस चार सौ रुपए है हाँ आपको हम देखने के बाद इग्जामिन करने के बाद फिर आपको दवा देंगे और आप उस दवा को लीजिएगा और उसके बाद आप एक महीना उस दवा को खाइएगा और आपके पैरों पर मालिस करने के लिए हम आपको एक तेल भी देंगे और आप उसको सुबह शाम मालिस करिएगा और उसके बाद एक महीने बाद आकर आप हमें फिर से दिखाइएगा खुद को हाँ तो और आपके शरीर में कहीं और कोई दर्द वगैरह नहीं है उस हाथ में भी सूजन है बस दाहिना हाथ भी दर्द करता है ही करता है या बायाँ हाथ भी करता है तो क्या कुछ काम वाम अगर उस हाथ से करती हैं तब दर्द करता है या हमेशा दर्द करता रहता है अच्छा जैसे कोई ऐसा काम करने से दर्द नहीं करता है हमेशा ही कुछ ना कुछ को लेकर के दर्द करता रहता है

तो सुबह की मेरी टाइमिंग है आठ बजे से लेके दस बजे तक तो आप आठ से दस बजे जाइएगा हाँ आप आ जाएँगे तो हम आपकाे देखने के बाद फिर आपको दवा दे देंगे और एक्सरे वगैरह कराने की जरूरत होगी तो एक्सरे कराने के बाद हम आपको दवा देंगे हाँ ठीक है तो आप सुबह के टाइम कल आ जाइएगा ठीक धन्यवाद